हैलो हां जी सब्जी आं आं ताजियां बड़ियां सब्जियां आई दियां तुसेंगी केह् चाहिदा आं ताजी सब्जी आई दी भिंडियां आई दियां करेले बीन केह् चाहिदा तुसेंगी साफ साफ भैंजी साफ आई आएओ शामीं तुस लैने आं सब्जी साफ जी साफ ऐ सब्जी इ'यां कियां होई सकदा साढ़ी सब्जी खराब होई आ साढ़ी सब्जी ते साफ ऐ नेईं ताजी सब्जी ऐ तुस शामीं बेल्लै लेई जाए ओ ते फ्ही लोक लेई जंदे ते फ्ही नीं आखेओ फिर ठीक ऐ अस रक्खी औड़गे तुंदे आस्तै फ्ही आह्न्नियै लेई आएओ फ्ही लोक लेई जांङन ते फ्ही केह् करनी ओ ठीक ऐ फ्ही ठीक है फ्ही रक्खी औड़गे रक्खी औड़गे